جی جی بتائیں اچھا جی جی جی سر میں ابھی الیکٹریشین کو بولتا ہوں تو پندرہ منٹ میں ان شاء اللہ آپ کی یہ ساری پرابلم سولف ہو جائے گی سر اس کے علاوہ کوئی اور پرابلم سر وہ بارش کی وجہ سے وہ ویٹر ہے اس کی وجہ سے ٹائم لگ رہا ہے بس جیسے ہی تھوڑا سا مطلب اس کا پانی بھرا ہوا ہے ٹھیک ہے تو پانچ منٹ میں وہ آپ کے پاس میں حاضر ہو جائے گا اینی پرابلم سر اور کوئی پرابلم جی سر جی جی اصل میں سر وہ پانی بھرا ہوا ہے نا تو اس کی وجہ سے وہ تار کہیں فالٹ ہو رہا ہے تو ابھی اس کو بالکل ابھی صحیح کروا رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی سر کوئی پرابلم

بس پانچ منٹ میں صفائی والا آ رہا ہے سر بس اس کا ٹائم ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو دس منٹ میں آپ کی ان شاء اللہ صفائی ہو جائے گی جی جی جی جی سر میں ڈسٹ بن رکھوا دیتا ہوں آپ نو ٹیشن رہیں ٹھیک ہے جی اور سر جی جی سر ابھی ابھی میں چیئر رکھوا دیتا ہوں تین چیئر رکھوا دیتا ہوں اور ساتھ میں ٹیبل بھی رکھوا دیتا ہوں ٹھیک ہے جی جی سر جی جی میں میں ابھی فوراً فوراً فوراً فوراً بھیج رہا ہوں سر اور سر کوئی پرابلم جی سر ابھی بس میں اس کو صفائی کرنے والے کو بس دو منٹ میں لے کے آ رہا ہوں ان شاء اللہ آپ کی ٹوائلٹ بالکل سپ کلین ہو جائے گی جی سر اس کے علاوہ کوئی اور جی سر میں ٹاویل بھی رکھوا دیتا ہوں صابن بھی رکھوا دیتا ہوں اور وہاں واس بیشن میں ہینڈ واش بھی رکھوا دیتا ہوں آپ بالکل نو ٹیشن رہیں سر سر جس چیز کی بھی ضرورت ہو آپ بالکل ریسپشن میں بتا سکتے ہیں یا آپ کے پاس تو ٹیلی فون ہوگا تو وہاں پہ آپ کال کر کے بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے سر یس تھینک یو یو ار ویلکم ٹھیک اوکے